साढ़ै निक्का जेहा अस्पताल ऐ बड़े अच्छे लोक न साफ सफाइयां ठीक चला दियां होर लोक शैल शैल सफाऽ शैल कपड़े पांदे शैल दवाइयां बी थ्होंदियां कोई इन्ना गंदा अस्पताल नी ऐ साढ़ा ठीक ऐ असें पोचा बी लांदे फरनैल कन्नै सारा किश ठीक ठाक ऐ शैल शैल कपड़े बी पांदे दवाइयां बी थ्होंदियां अस्पताला गै थ्होई जंदियां डाक्टर बी पलै पलै चैक करने गी औंदे बेचारे शैल ठीक ढंगै ने दिखदे होर ओह् नरसां जेह्ड़ियां बचारियां ओह बी अच्छियां न सारे लोक अच्छे न बड्डे अस्पताल अस कदै गे नी असें जरूरत नी पेई असें इत्थें ही होई गेआ सारा किश साढ़ा असें एड्डे दूर जाने दी जरूरत ई नी बनी ते ठीक होंदा रेहा साढ़ा सारा किश इत्ते च ते अस लोक ठीक रेह् बेचारे अच्छे रेह् अच्छियां साफ सफाइयां शैल फरनैल कन्नै पोचा लांदे लोक अपने ई लोक लग्गे दे इत्थुंआं म्हल्ले दे ई निक्का देहा अस्पताल ऐ साढ़ा बा बड़ा शैल सारा किश सब किश ठीक ठाक ऐ